हमारे यहाँ डांसिंग का प्रोग्राम हमारे यूट्यूब पे भी हम लोग देखते हैं टी वी में भी देखते हैं और टी वी में तो बहुत सारे आते हैं जैसे दंगल पे हुआ नच बलिए नच हुआ इस पर भी आता है उसके बाद टी वी भी आता है हमारे जो डांस के कलाकार हैं बहुत सारे चैनल टी वी पे मोबाइल पे चल रहे हैं हम लोग देखते हैं जैसे कि डांस दिखाते हैं और वो जैसे कम्पिटीशन होता है डांस वाला उसपे भी हम लोग देखते हैं नच बलिए वाला भी बहुत बढ़ियाँ उसके बाद भोजपुरी वाला जो आता है उसमें दो तीन ठो आते हैं भोजपुरी वाले में मोबाइल पे भी आते हैं डांस का प्रोग्राम तो भाई हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर भी देखते हैं टी वी में भी देखते हैं ये जो ये जो भोजपुरी वाला आ गया है अब उसके बारे में तो कहने नहीं है समझ लो सबसे बढ़ियाँ डांस तो नच बलिए का आता है भोजपुरी वाले भी कर रहे हैं मगर उनका थोड़ा खुलापन सब होता है मगर उनका भी बहुत बढ़ियाँ है इस समय वही डांस वाले में ये कई ठो हैं कलाकार दंगल वाले में भी और नच बलिए वाले में भी हैं और डांसिंग का प्रोग्राम जो ये लोग चलाते हैं टी वी में नच बलिए वाला उनका भी बहुत बढ़ियाँ है और ये हम लोग अक्सर देखते हैं इसको ये जो हमारे

जो प्रसिद्ध वाले डांसिंग हैं भाई पहले तो ये नहीं चलता था डिस्को वगैरह हम लोग के ज़माने में वो लोग हम लोग देखते थे उसके बाद जब से मोबाइल आ गया है यूट्यूब वाली भी देखते हैं और उसके बाद और यही जो हमारे हीरो लोग भी जो ये डांस करते हैं मगर अब इसका भी चैनल अलग से आ गया है जो रोज डेली डांस का प्रोग्राम ही चलता है उस पर अब तो भाई डांस के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अलग अलग से जैसे जैसे सब मान लीजिए कि कई विधे से उसको लोग को दिखाते हैं और डांस तो मान लीजिये अब जिसको हुआ या फिर ये जो होता है ये ये नच बलिए वाले में लोग मतलब कि उसमें जो कलाकार हैं छः छः सात सात का ग्रुप होता है डांस में और ये लेडीज़ वगैरह भी उसमें रहती हैं साथ में बच्चे रहते हैं वो भी बहुत बढ़ियाँ डांस होता है बहुत बढ़ियाँ प्रोग्राम उसमें डांस का चल रहा है कम्पिटीशन जो जो होता है टी वी में जो हमारे इस पर भी दंगल वाले पे वो लोग कराते हैं वो लोग भी हम देखते हैं वैसे बहुत बढ़ियाँ प्रोग्राम चल रहा है इस समय हमारे यहाँ जो यूट्यूब पे है मोबाइल में कई तरह के डांस आ रहे हैं इस समय और उसके बाद ये जो जो कम्पिटीशन डांस कम्पिटीशन चल रहा है जो होता है उसमें उस सबको दिया जाता है और